हा पैट्रोल जी वजह सां असांखे इलाही ज़्यादा दिक़त थींदी आहे जंहिंजी वजह सां असांजी गाॾियुनि में मतलबु एतिरो एतिरो पेट्रोल लॻे थो या जिते बि वञूं था त पेट्रोल बि अॼुकल्ह एतिरो महांगो थी वियो आहे जंहिंजी वजह सां असांखे इलाही ज़्यादा पेट्रोल जी क़ीमत पवंदी आहे त काॾहें परे बि वञो त इहे कुझु बि एतिरो सोचिणो पवंदो आहे अॼुकल्ह जे ज़माने में एतिरी और पेट्रोल जी महांगाई एतिरी थी वेई आहे त अॼुकल्ह बल्कि केतिरो ज़्यादा दूषित थिअण लॻो आहे हर कुझु त बल्कि ज़्यादातर पेट्रोल यूज़ करण सां जेतिरी बि गाॾियूं अॼुकल्ह हलेनि थियूं त माण्हू पेट्रोल यूज़ करनि ई करनि था त उहो हुते असांजे पर्यावरण लाइ बि नुकसान देय आहे